नोंगौ आं बिजाबनि अनगा लाइसि खौरां बिलाइ बायदि बिजाबफोरबो फरायनो मोजां मोनो आङो लाइसि हिसाबै गोबां बर'नि लाइसिफोरखौनो फरायबाय बेल' नङा आं गुबुन गुबुन रावनि लाइसिफोरखौबो फरायो आं लाइसि हिसाबै बर'नि बड'सा खौरां बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दैलि खौरां बड'लेण्ड न्युस बायदिफोरखौ आं फरायनो मोजां मोनो आं लाइसि हिसाबै गोबां लाइसिखौनो फरायबाय गोजाम गोदान गासै लिगिरिफोरनि लाइसिफोरखौनो फरायनानै आं मोजां मोनो आं सुंद' सल' सल'मा रायथाइ खन्थाइ बायदिफोरखौ आङो फरायनानै मोजां मोनो आं गोबां लिगिरिनि लाइसिफोरखौ फरायनानै गोसोआव गोजोन्नाय लायो आरो आं बिजाब फरायनो मोजां मोनोखाय आङो लाइसिजोंनो सानसेनि सानखौ बारहो हरनो आं मोजां मोनो आङो लाइसि हिसाबै सल'मा अर'न राजानि लिरनाय सल'मा बिथांनि आं लिरनायखौ बांसिन मोजांसिन मोनो बिथाङा गोबां सल'माफोर लिरनानै गालांबाय बे जोंनि बर' हारिनि थुनलाइआव थोजासे बिहोमा होलांदों बिथांनि लिरनायफ्रा मोजां आं फरायनानै मोजां मोनो आं बांसिन समाव सुंद' सल'खौ फरायो सुंद' सल' हिसाबै आङो मन'रन्जन लाहारि सुंद' सल'खौ मोजां मोनो चित्तरन्जन मोसाहारी बिथाङा गोबां जोंनि थुनलाइआव सल'मा लिरनानै गोबां बिहोमा होलांदों आं चि चित्तरन्जन मोसाहारीनि गोबां सल'माफोर फरायनो मोन्दों बिथाङा रनसायनाइ गोबां सल'माफ्रानो गोसोआव मोनसे दोहौ लानानै होफैयो बिथांखौ जोंनि सल'मानि राजाबो बुंनाय जायो खन्थाइ हिसाबै जाखांफुनाय खन्थाइगिरि मेदाम अन्जु नार्जारि बिथांनि खन्थाइया जोबोर मोजां जायो आं मेदाम अन्जु नार्जारिनि खन्थाइखौ गोबां फरायनो मोन्दों बिथां बिथांनि लिरनाय खन्थाइफ्रा जोबोर गोदै जायो आं गोबांथार समावनि बिनि खन्थाइखौ फरायनो मोजां मोनो